नमस्ते मैम अच्छा आपको करवाना है तो ऐसा चाहिए आपको मेकअप नहीं नहीं आप अगर अपनी सिस्टर की मतलब आप अपनी सिस्टर की शादी में जा रही हैं तो आप आप नॉन ब्राइडल मेकअप करवाइए तो आप अपनी दीदी की शादी में जा रही हैं और आप खुद ब्राइडल मेकअप करवाएंगी तो ये ओवर लगेगा ना वो मैम तीन हजार में हम आपका कर देंगे आपका हम फ़ेशियल भी कर देंगे और मेकअप भी कर देंगे आपको नहीं नी हाँ मैम हम फ़ेशियल भी दे रहे ना आप अपना डेट तो बता दीजिए अरे पच्चीस अप्रैल को तो मेरा ब्राइडल है आप एक काम करिए आप दो बजे से पहेले आ सकती हैं हाँ मैम क्योंकि मेरे को ब्राइड का मेकअप भी करना है तो शायद मुझे टाइम लग सकता है अरे नहीं नहीं आप प्राइज़ बहुत ज्यादा कम बता रहीं ना अरे नहीं नहीं हम फे़शियल भी दे रहे हैं आपको हम मेकअप का सारा एक्सपीरिएन्स दे रहें आपका आपको एच डी मेकअप करेंगे हम आपका एच डी मेकअप कराएंगे बिल्कुल नॉन ब्राइडल और बिल्कुल वाटरप्रूफ़ मेकअप रहेगा आपका नहीं नहीं नहीं डाइमंड फे़शियल हमारे यहाँ तो डाइमंड फे़शियल भी होता है आपका हम ड्रेस आपका हम हेयर इस्टाइल हम आपका सब कुछ कर देंगे उस तीन हजार में मेकअप में वही मैम बेस मेकअप रहेगा आई आई शैडो लिपस्टिक आप जैसा लिपस्टिक चाहेंगी हम आपको वैसा लिपस्टिक का लगा देंगे आप या तो आप किसी ब्राइड या नॉन ब्राइडल का पिक भी फोटो ला सकती हैं मेकअप का हम उसके अकोडिंग मेकअप कर देंगे आपका नहीं नहीं हम आपका ऐसे हिसाब से हेयर इस्टाइल कर देंगे ना आपका ऐसे अच्छे तरीके से बाल बना देंगे कि आपका बाल बिल्कुल भी मेकअप पर नही आएगा फ़ेस पर नहीं आएगा उसके लिए आपको तो तीन तीन सौ दोनों का लगेगा मतलब आपका छः सौ में दोनों हो जाएगा लेकिन आपको पहले आना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आप उसी दिन मत आइए मतलब आप या बीस इक्कीस तारीख में ही आ जाइए फिर मेरे पास नही नहीं नहीं हम आपको अलग रूम में रखेंगे आपका हम अलग से मेकअप करेंगे कोई डिस्टर्बेन्स नहीं होगा बिल्कुल प्राइवेसी में मेकअप करेंगे हम आपका हाँ हाँ हाँ आप हमें ड्रेस की फ़ोटो भेज दीजिए हम उसी के अकोडिंग आपका मेकअप डिसाइड करेंगे आपकी ज्वेलरी डिसाइड करेंगे आपका हेयर इस्टाइल बता देंगे हम आपको

हम आपके एक आप अपना ला दीजिए ज्वेलरी या आप हमें पहले ही फ़ोटो भेज दीजिए ताकि हम उसी के अकोडिंग हम पहले से ही ज्वेलरी खरीद के रख लें नमस्ते